मैंने अग्रिम परिस्तिथि में जो है एक कैब बुक किया था कहीं मुझे जाना था तो इसके लिए मैंने उसे पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया था पैसा लेकिन कोई कारणवर्ष मुझे जो है वहाँ नहीं जाना है अब मुझे कैब की कोई ज़रूरत नहैं है क्योंकि अचानक से मुझे कहीं और मेरे इग्ज़ाम आ गए हैं तो इसलिए मैं इग्ज़ाम के वजह से रुक जाना है तो मैं यही रीज़न है मेरे नहीं जाने का तो आप मेरे समस्या का हल करिए और मैं जो मैं कैब बुक की थी और जो मैंने पैसा पे किया था तो आप प्लीज़ मुझे रिफ़ंड के रूप में दे दीजिए ऐसा करने से जो है मेरा पैसा मेरे पा वापस आ जाएगा और मैं इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ